جی ہاں کبھی کبھی ایسے دن آتے ہیں جب میں خود کو سستی پریشانی یا خوف کا شکار محسوس کرتی ہوں ان دنوں میں خود کو متحرک کرنے کے لیے سب سے پہلے میں ان چیزوں کے بارے میں سوچتی ہوں جو مجھے خوشی دیتی ہیں یا جنہیں حاصل کرنے کی خواہش رکھتی ہوں میں اپنے اہداف اور خوابوں کو ذہن میں رکھ کر یہ یاد دلاتی ہوں کہ اگر میں نے آج کا دن ضائع کیا تو میں اپنی منزل سے دور ہو جاؤں گی اکثر میں کسی اچھی کتاب کا مطالعہ کرتی ہوں یا کوئی کوئی مویشی ویڈیو کوئی سو ویڈیو دیکھتی ہوں جو مجھے حوصلہ دیتی ہے عبادت اور دعا بھی مجھے سکون اور حوصلہ دیتی ہے اپنے قریبی دوستوں یا خاندان سے بات چیت کرنا بھی ایک اچھا ذریعہ ہوتا ہے کیونکہ ان کی باتوں سے بھی ان کی باتوں سے بھی جذبہ ملتا ہے جہاں تک روز مرہ کے مواصلات اور دیگر کاموں جیسے ڈرائنگ یا دگیر مشاغل کا تعلق ہے تو میں باقاعدہ ایک فائل ٹیب بنا بناتی ہوں